मीडिया में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के बारे में मेरा यह मानना है कि जो भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो लोगों को अवेयर करने के बारे में बताया जाता है जिससे लोग वो प्रोडक्ट के बारे में जान सकें उनके बारे में उनको कैसे यूज़ किया जाता है उनका क्या उपयोग है किस मूल्य पर वो मिलते हैं सारी चीज़ों की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है और मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सारे विषयों के बारे में भी जानकारी मिलती है न्यू जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में भी और जो नई चीज़ें आती हैं जो हम डेली रोज़ यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में भी हमें सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ़ हमें मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ पेपर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का हमें नॉलेज वहीं से होता है मैक्सिमम जो लोग खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं नए प्रोडक्ट हैं नई चीज़ें हैं लोगों की नई नई सोच हैं आर्ट एंड क्राफ्ट है और राजनीति के बारे में और भी बहुत सारी जो हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें जो हम दुनिया के अंदर होती हैं नेचर के बारे में न्यूज़ पेपर में राजनीति में क्या हो रहा है एजुकेशन के मामले में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें मीडिया पर दिखाई जाती हैं थ्रू द विज्ञापनों के बारे में और विज्ञापन हमें न्यूज़ पेपर में भी मिलते हैं वहाँ से भी हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं या अपने आपको अप्डेटेड रख सकते हैं या अपने आपको और भी ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं